नमस्ते दीदी फल बेचती हैं फल में क्या क्या बेचती हैं तो कैसे देती हैं दीदी फल वगैरह सेब का क्या रेट है और अनार केला अच्छा तो इतना ज़्यादा रेट लगा रही हैं दीदी थोड़ा कम लगाइए हमको डेली ले जाना है ना तो थोड़ा कम करिए रेट उसका पैसा बहुत ज़्यादा ले रहीं हैं ठीक है दीदी तो आपके यहाँ अच्छे सेब हैं ना और आपके यहाँ पर फल क्या क्या है अनार और सेब और केला के अलावा अच्छा दीदी तो मुझे शादी के लिए चाहिए था ना मेरे यहाँ घर पर शादी पड़ी हुई है तो उस शादी में तिलक वगैरह के लिए लेकर जाना था तो पैकिंग के साथ लेकर जाना है तो अच्छा रेट लगाइए क्यूँकि हम तो रोज़ के कस्टमर हैं ना आपके ग्राहक हैं पैक वगैरह अच्छे से कर देती हैं ना अलग से उसका चार्ज लगता अलग से नहीं ना उसका चार्ज लगता है चलिए ठीक है हाँ तो क्यूँकि पिछली बार लेकर गए थे आपके यहाँ से फल वगैरह तो बहुत सड़े निकल गए थे तो थोड़ा सा अच्छा अच्छे गुड फल चाहिए था पर और पैसे वगैरह कैसे पे करने है ऑनलाइन पे करने है या फिर कैश देना पड़ेगा आपको घर डिलीवरी का ऑप्शन है क्या आपके यहाँ घर डिलीवरी का ऑप्सन है क्या आपके यहाँ घर पर आप सामान भिजवा देंगी अच्छा चलिए ठीक है दीदी तो आप हमारे यहाँ घर पर भिजवा दीजिएगा क्यूँकि बीस मई को शादी है हमारे यहाँ भाई का तिलक है तो उसमें चाहिए था अच्छा ठीक है दीदी तो हम बताएँगे जैसा भी होगा